हैलो हंजी तुस सरपैंच होर बोल्ला दे अच्छा अच्छा हां में ग्राम सेवक बोल्लै ना अच्छा ओह् तुसें ई जेह्ड़ा कम्म सौंका सौंपा हा में कीता तुसें

ओह् तुसें ई कम्म सौंपा हा जेह्ड़ा में ड ड डंग्गा देने आह्ला कीता तुसें ओह् हां उत्थुआं अच्छा अच्छा हां करो करो जरो भी लोक आक्खै दे कम्म निं होआ दा केह् गल्ल होग मिगी अग्गें जेह्के मेरे अफसर न ओह् मिगी ठप्पियै रक्खै दे आक्खै दे तू कम्म की निं करा ना ऐं केह् गल्ल केह् ऐ

अच्छा अच्छा

हां ठीक ऐ कोई पैसे दी कमी ते निं ऐ कोई अच्छा अच्छा सनाएओ नेईं तां भी सनाएओ कुतै पैसें ई होग कोई कमी तां सनागे तुसें ई हां अच्छा अच्छा ते मजदूर पूरे न अच्छा अच्छा तां आपूं बी तुस द द देखभाल करने जां खाल्ली उ'ऐ होंदे अग्गें रक्खे दे अच्छा ते ओह् जेह्का तुसें ठेकेदार ऐ कुत्थुआं ओह् अच्छा तां अच्छा जेह्का ब्रीजा लेइयै औंदा गड्डी नमीं रक्खी दा निं ओह् तां हां ठीक ऐ बड़ा बैंह्गड़ ऐ ओह् तां नेईं जरो दिखदा बी निं ऐ ओह् तां ठीक ऐ तां पुच्छनेआं उस्सी केह् गल्ल केह् ऐ तूं दिक्खना की निं ऐं बोल चाल ते करनी चाहिदी